हाँ भैया नमस्ते हम कहें भैया हमें घर बनवाना बनवाए हैं उसमें लाइटिन्ग का काम है तो कैसे क्या क्या है है लगभग पच्चीस बाई सौ है वही लगभग आठ नौ कौनसी कम्पनी का है कितने रेन्ज में है जैसे बोर्ड हमें टी वी चलाने के लिए और जैसे फ्रीज

हाँ लगभग टोटल खर्चा कितना आ जाएगा नहीं नहीं जैसे नॉर्मली कम्प्लीट काम लेकर के कितना मतलब खर्च कितना आएगा

पूरे कम्प्लीट

चलिए ठीक है भैया तो हम ठीक है तो हम कल आएँगे सुबह में लगभग कल खुलेगी ना दुकान चलो तब ठीक है हम कल सुबह में आएँगे नौ दस बजे तक ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते